असांए गुजरात में जाम वेराइटियूं फेमस अहिनि अऊं गुजरात में हिकु प्यारो शहर आहे सूरत शहर हुनयो त छा चवणो बड़िया बड़िया डिशूं हिकु हिकु गलीअ में मिली रहियूं आहिनि जीअं कि लोचो खमण ईदड़ा आलू पुड़ी इए अनंत व्यंजन आहिनि जेका हर गलीअ में मिली रहंदा आहिनि अऊं मां सूरत में रामनगर में रहंदी आहियां हुते त मस्त सिंधिनि जा फेवरेट दाल पकवान बिहनि जा टक अलॻि अलॻि सुठियूं आइटमूं सिंधीअयूं मिली रहंदियूं आहिनि अऊं मां जेके घर में बि पियार पियार व्यंजन ठाहींदी आहियां जिअं बिहनि जी सब़्जी थी वड़ियूं थियूं अऊं हुन खां पहिरियों नंबर असांया कड़ी चांवर आर्तवार थियो नाहे असांए घर में कड़ी चांवर थींदा ई रहंदा आहिनि अऊं असां त खाईंदा आहियूं पाड़े में बि बाटींदा आहियूं जेका असांया पियार वारा मेंबर रहंदा आहिनि पासे में नेबर्स त इए हेॾियूं पियारियूं डिशूं आहिनि असांए गुजरात में अऊं गुजरात में रही बि असां सिंधीअ यो जेको हूंदो आहे हू भोॻु लॻाईंदा आहियूं